जी सर नमस्ते ये बोल हम ये बोल रहे थे कि मेरे को कंप्टी से हाँ वाराणसी काशी विश्वनाथ जाना था मैक्सिमम हम लोग पाँच मेम्बर हैं तो आप एक वैन बुक कर दीजिए या तो आप ही हैं वेन के मालिक तो ले कर चलना है तो जो भी बजट है बता दीजिए सर आप जो अपनी वैन पर छपवाए रहते हैं ना तो ये ऑनलाइन से मैंने लिया है ठीक है तो ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है बस जैसे कि हमको कंप्टी से और वाराणसी जाना है अब रिटर्न में हमको मुंडेस्वरी इक्वा जंगल एक बार जैसे घुमा कर लेकर आना है हाँ ठीक है तो हमको ए ए सी हाँ तो लक्जीरियस ठीक है आट यार ठीक है

तो बजट बता दीजिएगा जैसे कि हाँ हाँ प्लानिंग तो यही रहेगा कि मतलब कि पहले विश्वनाथ जी जाते हैं फिर एक बार जंगल घूमते फिरते हैं प्लानिंग सुबह सुबह सुबह सुबह से

दर्शन दर्शन करके सब लोग निकल जाएँगे हाँ जी

ढाई तीन हम हम लोगों को रेस्टोरेंट भी करवा दीजिएगा उसमें क्योंकि सुबह निकलेंगे तो खाना पीना तो खाए नहीं रहेंगे हाँ यह हम यह बोल रहे थे कि इक्वा जंगल वहाँ से पास में है या फनटेसिया वाटर पार्क तो फनटेसिया ठीक पड़ेगा कि एक्वा जंगल हाँ तो बजट के अंदर ही रहेगा सनटेसिया हाँ तो हाँ तो टोटल हमको बता दीजिए कि कितना हम आपको एडवांस पर कर देते हैं आप सुबह मेरे यहाँ वेन लगा दीजिएगा ठीक है सुबह सात पैंतीस पर मेरे यहाँ वैन आ जानी चाहिए तो सर देखिए आ कर भी एक टाइम इस टाइम देखिए बजट उतना है नहीं आपको जो ठीक लगे वो कर ला दीजिए ठीक है सर ठीक है ठीक है सर धन्यवाद सुवा